खेल खेललासँ ग्रामीण एरियामे बहुत तरहक एहन व्यवस्था छै जे अखनि सभ नहि बुझैत छै ओना तऽ हमसभ बेसी खेलिनिहार छलहुँ हँ नहि कनि मनि खेलाइत छलहुँ हँ ओहो क्रिकेटमे बैट बौल खेला लेलहुँ भऽ गेलै सहए खेलाइ बला छलहुँ लेकिन अखुनका समयमे से नहि छै अखुनका सभ बहुत गोटा एहन छै जे खेलाइत छै बढ़िआँ तऽ ओकरा इसकुलसँ लऽ कऽ जिला स्तर तक खेलाइ कऽ मौका भेटैत छै ओहो सभ आगू छै बहुत एहन जे अहाँ आओर एकेडमी सभ जोवाइन एकेडमी सभसँ सेहो खेला होइत छै ग्रामीण एरियामे अहाँकेँ मानिके चलू बहुत गोटा कऽ दिक्कतो होइत छनि केओ खेलै लगैत छै ककरो खेतेमे खेलेनाइ शुरू कऽ देलक कतहुँ खेलै लगलक से चीज नहि छियै एकटा प्रॉपर ढङ्गसँ जे खलेलक तऽ लोको कऽ होइत छै कि नहि हँ कते गोटा ओहिमे सहयोगी सेहो रहैत छथि जेना गाम कऽ मुखिआ कओनो कओनो गाममे देखैत छियै जे खेलके आयोजन करबैत छथि चाहे ओ क्रिकेट रहै चाहे कबड्डी रहै चाहे बेटमिन्टन रहै या आरो आन तरहक खेल सभ जे छै से ओ गाम सभमे खेल कऽ टुर्नामेन्ट टाइपके ओ खेलबैके प्रयास करैत छै